जोंथ' दाउ अमा फियो फिनायालाय खिन्थु दाउ फिनायाव दाउआ गोबां बेमार जायो बेमार जायोब्ला जोङो फार्मासिनिफ्राय मुलि लाबोनानै जुगायो आरो किसु जों आदार होनायाव जों जों जानाय ओंखाम खालाय बा माइ माइरं इफोरखो सारना होयो बिनिफ्राय जोङो हाथाइ बा दखाननिफ्राय जों मा होनो साफरद ना मा होनो बेबायदि दाना मोनो बे दानाफोरखौ जोङो जाहोयो जाहोनानै जोङो दाउखौ गुफुं खालामो ओमफ्राय दाउनिफ्राय दाउआथ' गोबां बेमार जायो जानायालाय थेवब्लाबो फार्मासिफोरावहाय मुलि मोनो मुलि जोङो माहे माहे नङाब्लाबो जोङो सयमासजों एबा

फास माह जों ओरैबायदि फार्मासिनिफ्राय मुलि लाबोनानै जोङो ओंखामाव बा माइआव बा गुन्दैआव ओरैबादि लगायनानै जाहोयो जों जाहोनानै जों दाउखौ फिनाय जायो दा दाउ फिनायाव जोंहा जथ्न लानांगौ जायो जोङो जानला मोनला हगारनो हाया जोङो देरा लुनानै बेखौ दोननो गोनां जायो देरा लुनानै बेरा होनानै आदार मोजां जगायनानै जोङो दोनो बेबायदि दाउ फियो ओमफ्राय बिदै होयो बिदै दैनायनि उनाव जोङो बिमाया गयो बिमा गनानै जोङो फिसा ओंखारो फिसा ओंखारोब्ला जोङो एसे आलदा दोनो फिसा गोरलै गोनांखौ ओमफ्राय गिदोरखौ आलदा दोनो दा थिग बिदियैनो जोङो दाउ फिनाय फार्मफोरखौ जोङो बेबायदि बाहायनानै जोङो न'खर खुङो न'खर सोलियो जुनारफोरनि सायावहाथ' जोङो मोसौ मोसा फियो मोसौखौ जोङो ओरैनो जोङो

दानदोल होयो दुरुं खानानै जों दोनो आरो माब्लाबा समनि माबायावहा जों मोसौखौ गुमनाय जायो मोसौखो जोङो जथ्न लायो जों फुंनि समावहा जोङो फोथाराव खाना दोनो ओमफ्राय सानजौफुनि समाव जोङो दै दौओ बेलासिनि समाव जों लायनानै गलियाव खाना दोनो बिनिफ्राय जोङो बे दाउ अमा फिनायफोरबायदिनो जोङो मोसौखौबो जथ्न लायो जोङो सयमास जों नङाब्ला फास माह जों ओरैबायदि जों मोनसे ड'क्टरनि माबा लानानै जोङो भेकसिन होनाय जायो बेबायदि जोङो जथ्न लानानै जोङो जुनारफोरखौ बा मोसौ मोसा एफोरबायदिखौ जोङो माने खोब गोबां माने सिनथा सरसा खालामनानै जोङो फिनानै फेदेरो फोलावो आरो बिनिफ्रायनो जोङो मानोहोनो न'खरखुंनो राहाखौ मोनो फाननानै दा थिग बिदियैनो बे जोंनि बोरमा बोरमायाबो थिग बिदिनो बोरमायाथ' बेराम जायोब्ला लाखिनो हाया बोरमाफोरखौबो जोङो थिग बेबायदिनो जों मोसौ बायदिनो जोङो फुङावब्ला जोङो दानदोल होयो दानदोल होनानै आरो बिदिनो सानजौफुआव दोस्लायो बेलासिब्ला जोङो खानानै दोनो आरो किसुमान बोरमाखौ जोङो माने न' लुनानै न' सिङावबो दोननाय जायो बेयाव दंफां लाइफां बायदिसिना बिलाइ होयो आरो जों बायदिसिना बेबायदिनो ओंखाम जानाय खालाय दैफोन आरो बिदिनो माबा माबि जोङो होनानै नसिंआव खाना दोननानै जोङो फेदेरो जों बिदिनो फेदेरै फोलावै जों मोजां जथ्न लानानै जों बिदिनो फाननाय जायो फाननानै जोङो रां जों न'खर संसार सोलिनो थाखाय बिदिनो खामायनाय जायो आरो दा जोंनि गेजेराव बिबायदिनो जिब जुनार बायदिसिना जोङो फिनानै जोङो न'खर संसार सोलियो जेरै ना नायाबो फुख्रि जावनानै जों फियो ना फिनाय बिनि बेलायावबो थिग बिदिनो जोंहा नानि दाना जोङो हाथाइ बाजार बा दखानफोरनिफ्राय गोबां जाग्रा आदार मुवा मोनो बेखौ बायना लाबोनानै जोङो होयो नानि आदार जों एकस्ट्रा मोनो आरो अमा बोरमा मोसौनि आदार दानायाबो एकस्ट्रा मोनो बेफोरखौ जोङो बायनानै जुगानो होनानै जोङो जोंनि जुनाद फिनाय बा बायदिसिना फिनाय दाउ अमा बिखौ जोङो बेराम आजारनिफ्राय बारगहोनो थाखाय जोङो सरासन्स्रा ड'क्टर फोरनिबो सुलु लानो गोनां जायो बिदिनो मासे मास नङाब्ला सयमास नङाब्ला फास माह ओरैबादि जोङो ड'क्टरनि सुलु लानानै जोङो जोंनि फसलनिफ्राय मोजां फिथाइ मोननो थाखाय जोङो हासथायनानै गोबां खस्थ' खालामनानै जोङो जिब जुनार फिनानै जोङो न'खर संसारखौ सोलिलाङो